जय झूलेलाल वर्चुअल रियलिटी गेम न मां कॾहिं न खेॾी आहे हीअ गेम मूंखे सफ़ा न वणंदी आहे हिकु दफ़ो मां कोशिशि कई हुई खेॾण जी पर मूंखे समुझ में न आई बॉक्स पाए करे हू गेम खेॾण अखियुनि में सूरु पियो पए मथे में बि सूरु पियो थिए त इनजे करे मां हूअ गेम न खेॾी आहे अॼु ताईं मां गेमियूं खेॾियूं आहिनि लुडियो केरम चेस इहे ई गेमियूं मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि मां अॻि में खां ई इहे गेमियूं खेॾंदो थो अचां ऐं अॻिते बि इहे ई गेॾियूं गेमियूं खेॾंदुमि छाकाणि त इन में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे चार पंज ॼणा वही करे गॾु गेम चार ॼणा वही करे गॾु गेम खेॾंदा आहिनि पोइ उन में मज़ो ई अलॻि आहे वर्चुअल रियलिटी गेम अकेले खेॾण में मज़ो न ईंदो आहे छाकाणि त हू पाण खे बॉक्स पाए करे अखियुनि ते उहा गेम खेॾणी आहे ऐं लुडियो में कीअं चार ॼणा वही करे खेॾंदा आहिनि हर कहिंजी वारी ईंदी आहे उन में जामु टाइम बि लॻंदो आहे टाइम पास बि थींदो आहे ॾाढी सुठी गेम आहे ऐं चेस में बि ॿ ॼणा वही करे खेॾंदा आहिनि उन में हार जीत थींदी आहे पाण में रांदि रूंदि कंदे मस्ती वस्ती कंदे इअं ई टाइम गुज़िरी वेंदो आहे सुठो लॻंदो आहे हिक ॿिए सां सभु पाण में वही करे खेॾंदा आहिनि सभिनि खे मज़ो बि ईंदो आहे मस्ती बि थोरी घणी थींदी आहे त मूंखे उहे ई गेमियूं वणंदियूं आहिनि हे अकेले वही करे गेम खेॾणु सुठो न लॻंदो आहे इन करे मां उहे ई गेमियूं खेॾंदो आहियां जय झूलेलाल